हैल्लो नमस्ते दी में थोआढ़ा नंबर सरिस्ता शा लैते दा हा तुस सूट सूट सींदियां केह् हां ते में सूट सलाने हे ओह् मेरे पैह्लें जेह्का टेलर हा ओह् शैल निं सींदा हा सूट शैल निं सीते सूट मेरे खराब करी ओड़े किश ते में स्हेलिया गी पुच्छेआ ते उ'न्नै मिकी थोआढ़ा नांऽ सनाया अहें शैल सींदियां थोआढ़े कन्नै रेट बी ठीक हैन सूटें दे हां ते तुसें केह् केह् सेआई रक्खी

मैं इ'यां शरारा सलाना हा व इ'यां चलो सिई पता होऐ सारे सूटै दी ते फ्ही होर बी घरे दे होर बी लोग निं आं ते सिम्पल सूटै सिम्पल सूटै दी किन्नी आखेआ तुसें ते अगर लाइनिंग आह्ला सेआना होऐ सूट

आहो आहो ते अगर प्लाजो सूट सलाना होऐ ते इ'यां प्लाजो सूट दा इ'यां बी सना उड़ेओ ते विद लाइनिंग बी सना उड़ेओ अच्छा ते फ्लेयर सूट दी अच्छा अच्छा जरो में सेआना हा ते इक फ्लेयर आह्ला ओह् सींदियां तुस

किन्नी सेआई ऐ उसदी अच्छा अच्छा ठीक ऐ ते तुस ब्लाउज श्लाउज सींदियां ब्लाउज पेटीकोट हां ते उं'दा केह् ऐ उं'दी केह् सेआई ऐ अच्छा अच्छा ते पेटीकोट

अच्छा अच्छा ते कुसै पेैंट पैंट कमीज सेआनी होऐ अच्छा अच्छा अच्छा चलो ठीक ऐ कोई निं आगी आ'ऊं कल्ल सूट लेइयै में गरारा सूट सेआना ते मेरी भैनु दा बी ऐ उस फ्लेयर सूट सेआना ते में आगी दे उड़गी नाप शाप ते कदूं धोड़ी थ्होई जाग थोह्ड़े तौला निं होई सकदा असें ऐक्चुअली फंक्शन हा ते पैह्ला आह्ला हांजी चलो कोशश करेओ अपने शा तौल करने दी दे उड़गी तुसें गी सूट आं ते फ्ही मिकी कुसै सनाया तुस शैल सींदियां तांइयैं अ'ऊं थोआढ़े सोआई तुस करेओ थोह्ड़ी तौल सीने ते अ'ऊं आगी फ्ही कल्ल आगी अपनी भैनु नै ठीक ऐ खरी तां फ्ही खरी